जय झूलेलाल अरे तव्हां बदिरी वारा ॻल्हायो था अच्छा अच्छा और दुकानु दुकानु खुली वई आहे तव्हांजी अच्छा अच्छा हो असुल में न मुहिंजी धीअ जो वियांव आहे त मां सोन वठिणो आहे मूंखे हा त नईं वैराएटी जो सोन आयो अथव की अचिणो अथव अच्छा अच्छा आयो अथव त छा गले जे गले जा गले जा सेट खपनि मूंखे ऐं कंगण खपनि और सेट सां गॾु झुमिका बि हुजनिव और अथव और डायमंड जी मूंखे न अंगूठी खपे इंगेजमेंट रिंग लाइ हा हा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा त घणे बजे ताईं तव्हांजी दुकानु खुलियल हूंदी आहे अच्छा नाएं बजे ताईं त हिकु कमु थी सघंदो आहे जी जी मां एड़े समय ते अचां न थोरो समय कढी करे की मूंखे थोरो तव्हां अलॻि सां टाइम ॾियो त मां चङी तरहं वेई टाइम कढी करे ॾिसण अचां त मां उनी समय ते अचां मां ॾींहुं जो अची सघंदी आहियां अढाई टीं खनि ठीकु आहे पोइ असां अढाई टी बजे मां कल्ह तव्हां वटि अचांव थी पई और पोइ जेको हुजेव तव्हां मूंखे ॾेखारीजो अघि र अघि सही लॻा़इजो तव्हां ठीकु ठीकु जय झूलेलाल